जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरे मोहल्ले में बहुत सारी डांस प्रतियोगिताएं होती थीं जिन में से मैंने कइयों में भाग भी लिया है और मुझे पुरस्कार भी मिले हैं मेरा अनुभव बहुत अच्छा भी रहा है और कहीं पर बहुत बुरा भी रहा है जैसे कि मैंने बताया कि जब मैंने पहली प्रतियोगिता में भाग लेना चाहा तो मुझे नहीं लेने दिया लेकिन जब मैंने दूसरी प्रतियोगिता में भाग ली तो मुझे पहला पुरस्कार मिला तो यहाँ से मेरा अनुभव डांस प्रतियोगिता में बहुत अच्छा रहा है